दिगि लोमजानाय आरो मेलेरिया बायदि थाम्फैनिफ्राय जानाय बेरामफोरखौ गोजान खालामनो थाखाय फालिनाय माखासे हुदाफोर जोङो गावखौ साबदानै लाखिनो नांगोन आरो जोङो उन्दुनायनि सिगां रैखाथिनि थाखाय जोङो मुसारिफोरखौ सोंनो नांगोन आरो खाथि खालायाव जिब जुनार खानाय जेरै मोसौ अमा आरो बायदि दाखोर दाला गारनायफोरखौ जोङो गोजान खालामनांगोन जों खाथि खाला गासैखौबो जोङो साखोन सिखोनै लाखिनो नांगोन आरो थाम्फै अरजानायनिफ्राय जोङो गावखौ गोजान खालामनो नांगोन आरो औवा सिंफ्राव जिरायनाय आरो बबेबा जायगायाव थाम्फै ब्रे ब्रे थानायफ्राव जोङो जिरायनायनिफ्राय जोङो गावखौ गोजान खालामनांगोन हमथानांगोन आरो जोङो बायदि रोखोमनि गाज्रि बेसाद फ्लासथिक आरो दाखोर दाला गारनाय बथलफोरखौ जोङो फोसाब नांगोन आरो जोङो गोजानाव गारनो नांगोन अब्लानो जोङो बेफोर गासै मेलेरिया आरो लोमजानायफोरनिफ्राय जोङो गावखौ गोजान खालामनो हागोन आरो गावखौ रैखाथि आरो मोजां देहा रोखोमै जोङो लाखिनो हागोन आरो जोंनि जानाय लोंनाय बेसादफोरखौ जोङो साखोन सिखोनै नायनानै जोङो जानो नांगोन